गावनि में अञा ताईं बि पूरी तरीक़े सां लाइट कोन पहुची सघंदी आहे ऐं न कोई माण्हुनि के सवलो पाणी थो मिले हुते जेकी माइयूं हिन उन्हनि खे अञा बि ॾाढी वीचारियुनि खे ॾुखियाई थींदी आहे अञा बि पाणी लाइ लाइट लाइ वीचारियूं गर्मियुनि में ऐं सिलैंडर जी सुविधाऊं कोन मिली सघंदियूं आहिनि ऐं मोबाइलनि जी तेज़ीअ उहा नैट जी सुविधाऊं फ़ोननि जी दिक़तूं बिजलीयुनि जी दिक़तूं बारिश पवनि त गावनि में पाणी वीचारनि जो भरिजी वञे घर जे अंदरु अची वेंदो अथनि पाणी त इहे सभु दिक़तूं अञा बि हुते माइयुनि खे भई जीअं सुलभ शौचालय हुजण खपेनि त उहा बि अञा बि उन्हनि खे पूरी तरह सां ग्रामीण खेत्रनि में इहो सुविधाऊ अञा बि नथा पूरी तरीक़े सां ॾेई सघनि जेकियूं उन्हनि खे सुविधाऊं मिलण खपेनि ते इहे हिननि जूं आपतियू वीचारनि जूं ग़रीबनि जूं गांव वारनि जूं ख़तमु थी वञनि